जोंनि जायगायाव माखासे नाफोरखौ हमनो मोनो जेरैहाय नाथुर नास्राय बिदिनो बामि बेफोरबायदिनो थेंगोना बालाबाथिया बेफोरखौहाय हमनो मोननाय जायो आरो बेफोर बांसिन नागिर जाग्रा होननानैहाय बुङोब्लालाय जोङो बांसिन बे नास्राय नाथुरफोरानो बांसिन नागिर जानाय नाफोर जाहैयो आरो बांसिन दाम गोसासिन नाफोरानो जाहैबाय बालाबाथिया बामि खुसिया सिंगि मागुर बेफोरो बांसिनै दाम गोसा जायो जेरै सिंगिफोरा ब्रैजौ रां किल' आरो बिदिनो मागुरफोरा बाजौ रां के जि आरो बिदिनो खुसियाफोरा जिनैजौ रां बेफोरबायदिनि दामनि जाहैयो